आं बेंथल हाथायाव बिराद गोसो जानानै जिन्स लंफेन्ट बायदोंमोन दा बेयो माबायदिखौ मोनफ्रांखो आं जा खस्थ' खामानि मावनानैसो बेखौ गाननो होनना आफस'स जानानै बायदोंमोन आङो ह' दाना खेबनै गाननानै खेबनै गाननानै सुबायदा स्र' एग्दम फुरजोब्बायसो दाना खालारखौबो फसायनानै जि आराम बायदोंमोन आङो माबायदि बुस्थुखौ मोनफ्रांखो आङो आं ओंखायनो जिन्स लंफेन्टखौ गानलालै आं बायथारलालै बिराद लाजिबाय एदथ' दामि जिन्स लंफेन्टानो मानो खालारा खारनांगौ जाखो दे आं बिराद बाबायलै नांलालै आं बायथारलालै जिन्स लंफेन्टखौ बे जिन्स लंफेन्ट बायोबा लससो दंलै हाजारनि बारदोंमोन ब्रा एदथ' खस्थ' खालामनानै बायनाय लंफेन्टानोखि बिदि जायोलै एदथ' दामि लंफैन्टानो आं बायलालै बेखौ जिन्स लंफेन्टखौ बे जिन्स लंफेन्टानो नस्थ' खालामदों आंखौ आबसुस जानानै बायबाय आङो गाननो होननानै खालारानो साबफा गैला लासिंसिं बोरै गानलांबावनोदे आङो रंआनो गैला फुरजोबबाय आरो हान्थु हान्थु गब्लङो फाग्लासो जिन्स लंफेन्टानो गानजायालै आं गानालै थारला हाफफेन्ट बायदिसो खालामनानै गाननोसैलां हास' नानै आं फसायाखिसैलै ओरैनो बेखार दामल' दामल' गारनाय जाबाय आङो बे जिन्स लंफेन्टखौ एग्दम आबसुस जाथारदोंमोन आं बेखौ गाननो होननानै खेबनैल' गान्दोंलां रंआनो बोरैबा स्रय गुगा लांजोबबाय आं बेखायनो जिन्स लंफेन्टखौ गानलालै